گڈ ایوننگ سر سر آپ انس ٹیلیکام سے بول رہے ہیں

سر مجھے گیلیکسی ایس ٹین فون چاہیے تھا آپ کے پاس اویلیبل ہے سر پھر کیا کیا پرائز ہے کچھ بتائیں گے آپ جی سر سر اس کو آپ کیش میں وہ کریڈٹ کاڈ میں پیمنٹ کرنا چاہے تو کس طریقے سے ہے آپ وہ بتا دیجیے

اوکے اوکے سر ٹھیک ہے سر اوکے سر تھینک یو سر